प्रेम च् कोनो प्रिय पोथी श्रृङ्खला प्रेमचन्द्रके निर्माणके बुक हम पढ़ने छी रङ्गभूमि आओर गोदान आओर प्रतिज्ञा एहिसँ हमरा बहुत नॉलेज भेल आओर बहुत अनुभव भेल आओर इएह बुकसभ पढ़ै छी आओर एखन हम कोनो दोसर बुकपर ध्यान नहि दै छी अपना सिलेबसपर ध्यान दै छियै आओर चेतन भगतके सेहो भूषण दू हजार बीसके हाल हाल फील गर्ल फ़्रेंड से सभ छै ईसभ बुकसभ पढ़ने छी आओर अपन सिलेबसपर एखन हम ध्यान देने छियै आओर ई बुकसभ पर एतेक हम फोकस नहि डालै छियै आओर अपन एखन हम स्टेटके बुकसबकेँ पढ़ै छियै आओर स्टेटके बुकपर हम ज्यादा फोकस दै छियै आओर स्टेटके हम तैयारी एखन करय लेल जा रहल छी आओर दोसर बुकपर हम एतेक पढ़ने छलियै बहुत अपना सिलेबसमे पढ़ने छलियै दोसर दोसर बुक लेकिन एखन हम किछु नहि एहि बुकसभकेँ हम पढ़ै